जखन कोनो पल अहाँकऽ सेलिब्रेट कऽ रहल रहैत छै लोकसब तऽ ओहि टाइममे ने ओतेक ध्यान नहि रहैत छै अहाँकऽ कि चलू ठीक छै किआ तऽ ओहिकेऽ बाद फेर बहुत सारा चीज जे बंद भऽ जाइत छै जकरा लोक याद नहि रहैत छै लेकिन जखन एगो फोटोग्राफर ओहि फोटोके कैप्चर करैत छै तऽ फोटोग्राफरके तऽ याद रहबे करैत छै एकबेर देखलाक बाद कि ई फोटो कइ टाइममे केना लेल गेल छलै लेकिन जखन जकर फोटो लेल गेल रहैत छै ओहो ई फोटो देखलाक बाद एतेक प्रसन्न आओर सारा चीज जे भी ओकरा भेल रहैत छलै मतलब ओहि टाइममे ओ मेमोरीज पूरा ओकरा याद आबि जाइत छै तऽ ई जे छै ने प्रेरणा अहाँकऽ बहुत जे छै से हमरा काफी प्रेरणा एहिके लेल आगाँ बढ़बैया जे ई फोटो एहि फील्डमे आगाँ बढ़ैके लेल किएक तऽ जे छै से लोक कऽ खुशी पर कनियो काल लेल लोक कऽ चेहरा पर खुशी लेनाय बहुत पैघ बात छै आओर एगो फोटोग्राफर ओहि चीज कऽ काफी अच्छासँ करैत छै मतलब बिना बोले यानी कि फोटोग्राफी जखन कैप्चर करैत छियै अहाँ तऽ ओ बजैत नहि छै अहाँकऽ कोनो भी चीज कऽ विडियो चलू ठीक छै विडियोमे तऽ अहाँकऽ आबाज वगैरह इमोशन वगैरह देखाइत छै बट फोटो एगो छै जे बिना बजे अहाँकऽ ओ सारा चीज रिकॉल करबाए दै छै याद दिलाए दै छै कि हँ चलू ठीक छै मतलब ई पल भेल छलै अहाँकऽ ताहि कऽ लेल फोटोग्राफी आओर फोटोग्राफर दुनू कऽ लेल अहाँकऽ बहुत ई पल क्षणिक पल होयत छै यानी कि खुशी कऽ पल होयत छै जे काफी अच्छा लागल कि क्लाइंट या जे भी केओ छथिन सामने बला ओ खुश भऽ गेलखिन हुनकर फोटोग्राफीसँ ऽ